ایک ہزار پچاس انیس سو پچہتر دو ہزار سات سو پانچ پچاس ہزار سات سو چھپن ایک لاکھ سات سو پچاس